بالکل باورچی خانے میں مختلف برتن مختلف کاموں کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور برتن کی اپنی ایک خاص اہمیت ہوتی ہے ذیل میں کچھ عام برتنوں کی وضاحت اور ان کا استعمال پیش ہے عام باورچی خانے کے برتن اور ان کا استعمال دیگچی یا پتیلی استعمال سالن دال چاول کھچڑی وغیرہ پکانے کے لیے خصوصیت یہ گول گہرے اور ڈھکن والے برتن ہوتے ہیں مختلف سائز میں دستیاب ہوتے ہیں کڑھائی استعمال بھوننے تلنے اور قورمہ یا کڑھائی گوشت بنانے کے لیے خصوصیت گہری اور چوڑی ہوتی ہے زیادہ تر لوہے یا اسٹیل کی بنی ہوتی ہے توا استعمال روٹی پراٹھا ڈوسا چپاتی وغیرہ پکانے کے لیے خوشی خصوصیت چپ چپٹی سطح والا لوہے یا نان اسٹک میٹیریل کا ہوتا ہے فرائنگ پین فرائنگ پین استعمال انڈے کباب آملیٹ یا سبزی وغیرہ تلنے کے لیے خصوصیت نچلی سطح ہموار اور کنارے تھوڑے اونچے ہوتے ہیں پریشر کوکر استعمال دال گوشت چنے لوبیہ جلدی گلانے کے لیے خصوصیت بھانپ کے دباؤ سے کھانا جلدی پکتا ہے چمچ استعمال بڑا چمچ سالن نکالنے کے لیے چائے کا چمچ مسالا یا چینی ناپنے کے لیے چمٹا روٹی پلٹنے یا اٹھانے کے لیے کفگیر تلی ہوئی چیزیں نکالنے کے لیے بالٹی یا ڈونگا استعمال سالن چاول یا شوربہ وغیرہ پیش کرنے کے لیے تھالی استعمال کھانے کے لیے استعمال ہوتی ہے بعض اوقات پیسنے یا تیار چیزیں رکھنے کے لیے بھی جھاواں چھلنی استعمال چائے چھاننے یا آٹا چاول وغیرہ چھاننے کے لیے ہاون دستہ استعمال مسالا پیسنے یا کچلنے کے لیے جیسے لہسن یا دار چٹنی اگر آپ روایتی دیسی باورچی خانے کے بارے میں پوچھ رہے ہیں یا کسی خاص کھانے کے لیے برتنوں کی فہرست چاہتے ہیں تو ضرور بتائیں میں اس لحاظ سے بھی وضاحت کر سکتا ہوں